हैलो मास्टर जी केह् हाल चाल ऐ बस खरे महां जागत औंदे ते एह् घट्ट गै पढ़ा दे जागतै नंबर बी इस बारी उन्ने गै न एह् कुड़ी ते जागत जेह्के औंदे पढ़ने ई एह् शुभम कुड़िया रेखा हां तां गै छुड़ेआ थोह्ड़ा बिंद इसी कन्न खिच्चना पौंदे निं नुहाड़े अवा भी जिस बेल्लै घरा आह्ले गै मां बब्ब आखन कि नेईं इ'नेंगी थोह्ड़ा डर रक्खो इन्ने बी थोह्ड़े मारने कोई खाल्ली डर होना चाहिदा जागतें ई नेईं नेईं ओह् कोई चक्कर निं ऐ पढ़ने गी छुड़े दे भी पढ़ना निं ते भी केह् करना जित्थें जरूरत पेई जा उत्थें जे थोह्ड़ा निहा खिच्चना पौंदा हां तां इस बारी नंबर बड़े घट्ट हे लैते दे तां महां पुच्छनी आं कि केह् केह् चक्कर ऐ इं'दा पढ़ा दे निं हैन जागत ते असें होई जंदा घरै दा कम्म काज बड़ा ते इ'नें ई इनें ई कैह्लूं दिक्खना जागतें हत्थ पेई गे ते भी मालै दा डंगरें बच्छुआ कुस करना बाड़िया बी होंदा फ्ही कम्म मक्कें बेल्लै मक्कां होंदा सरेआं कनकै बेल्लै सरेआं कनका होंदा ते भी टब्बरै कश बेही जाचै ते तां भी मुश्कल तां फ्ही ओह् जगतें पासै निं पजोंदा तां करियै छुड़े हे महां चलो इनेंगी कुदै ट्यूशन लोआंदे ते पढ़दे ते मास्टरें कश ते तां करियै ते तां फ्ही इ'नें नंबर घट्ट लैते तां पुच्छेआ महां भला पुच्छचै भला किन्नी जागत पढ़ा दे हैन जां नेईं हां ध्यान देने गल्ला गै तुसें ई फोन कीता ते महां चलो पुच्छी लांदे के किन्नी किन्नी पढ़दे भला एह् जागत केह् चक्कर ऐ इ'नेंई

जागतै बी खेढने दा कम्म होंदा जागत ते होए उ'नें थोह्ड़े ना इन्नी चैंता होंदी कुड़ियें भी इ'यै होंदा उ'नें घरा दा थोह्ड़ा बोह्त कम्म कराई ओड़ना ते अपने माऊ प्यो कन्नै ते जागत थोह्ड़े ना जागत छड़ी उड़कना ते खानी खूनी ते बस खेढना गै मस्त रौह्ना कुदै दं'ऊ जागत लब्भी जान हून गै खिट्ट देई ओड़नी ते तां गै भी पढ़ने गी पिछड़े गै रौंह्दे ते कुड़ियां बैचारियां घर बी करी ओड़दियां थोह्ड़ा बोह्त ते फ्ही स्कूल बी जाङन ते उत्थें बी पढ़दियां ते जिन्नियां समझदार कुड़ियां होंदियां इन्ना जागत निं दिंदे ध्यान अच्छा जी कोई निं ओके